जेह्ड़े हैल्पफुल हैन ओह् ऐ गूगल जां यूट्यूब गूगल इंया कि अगर किश बी चाहिदा होऐ किश बी जरूरतमंद पढ़ाई दे करियै जां भी होर जेह्ड़ी असेंगी नेईं समझ आवा दी होऐ ओह्दे करियै ओह् अस तुप्पी सकने आं जां भी यूट्यूब अगर असेंगी कोई बी मेटीरियल चाहिदा होऐ जां भी नमीं चीज़ असेंगी नेईं समझ आवा दी होऐ ओह्दी वीडियो ऐ जां सारा किश असेंगी नेट पर सारा लब्भी जंदा